नमस्ते नमस्ते सर बोलिए जी हाँ जी देखिए आप अपना बुक पहले हमको दिखाईए फिर हम बात करेंगे कस्टमर से आपका अगर पसंद आएगा आपकी कहानी आपके गाँव के बारे में प्रयागराज में तो हिसाब से आपको प्राइज दे देंगे फिर भी कितना प्राइज है आपके बुक का छः हज़ार तो आप ज़्यादा बता रहे हैं अब इत छः हज़ार में आपका बुक पहले लोगों को वह करेंगे देखेंगे समझेंगे उस हिसाब से आप का रेट लगाएँगे ठीक है सौ दो सौ में नहीं होता है सर सौ दो सौ अरे आप छः हज़ार बोल रहे हैं तो कम से कम तीन चार दीजिए चा कम हो जाएगा फिर चलो देखते हैं अगर आपका जिस हिसाब से आपकी कहानी और वह है बुक अगर लोग ज़्यादा पसंद करेंगे तो आपको बढ़ा देंगे चार हज़ार से पाँच हज़ार तक दे सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि अगर लोग पसंद करेंगे आपकी कहानी को तो आपकी बुक ज़्यादा बिक्री होगी तो आपको भाई चार से पाँच हज़ार दे सकते हैं ठीक है हाँ और जो जी अब कंडीडेट को देखिए हम समझाएँगे बताएँगे आपके इस बुक के बारे में तो उनको टाइम तो चाहिए ही भाई तो टाइम ही टाइम देंगे तभी तो आपकी बुक बिकेगी लो हाँ लोग समझेंगे आपके बारे में कि हाँ अच्छी चीज़ है अच्छी बुक है ठीक है तो उस हिसाब से आपका सेल होगा तो उस हिसाब से आपसे हम खरीदेंगे ठीक है ठीक है ठीक है सर समझेंगे आपका अगर सही रहेगा तो आपको सही रेट से कंडीडेट पसंद करेंगे तो हम आपसे खरीदेंगे ठीक है हाँ तो चार हज़ार में हम आपकी बुक खरीदेंगे ठीक है